हांजी म्हाराज त्रैऽ चार दिन होई गे न में इक ऑर्डर कीता हा सूट चक्कर एह् हा की मेरी जेह्ड़ी भैन ऐ ओह्दा ब्याह् ऐ ते हून हफ्ते ई रेही गेआ ते में ऑर्डर कीता हा इक सूट कि में ओह्दे भैन दे ब्याह् च पागा पर गल्ल कुछ एह् बनी दी कि पेमेंट अटकी में पेमेंट कीती पर पेमेंट अटकी ठीक ऐ ते हून मेरे कोल इन्ने पैसे बी निं हैन कि परतियै पेमेंट करांऽ और उत्थां पैसे बी आने मिगी लग्गा दा हफ्ता लग्गी जाना उत्थैं ते कोई ना कोई हल्ल करो एह्दा क्युंकि में भैन दा ब्याह् अटैंड करना बड़ा जरूरी ऐ मेरे आस्तै कि भैन दा ब्याह् मेरी कल्ली कल्ली भैन ऐ ते में ब्याह् करना उत्थैं ते ओह्दे वास्तै में कपड़े होना ते जरूरी न ते एह्दा कोई ना कोई हल्ल कड्ढो क्युंकि में में बड़ा गरीब ऐं मेरे कोल हैनी इन्ना पैसा कि में कुसै कोला चुक्कां जां होऐ मेरे कोल होऐ और पैसा ते में परतियै लेई लें ते रुक्कदे जाह्गा की पेमेंट आह्ग ते चलो कोई गल्ल निं में उस्सी रक्खी लैगा मेरे कोल ऐनी हैन पैसे ते जियां कियां करियै मेरा एह् हल्ल करो क्युंकि मेरी सक्की भैना दा ब्याह् ऐ ब्याह् ते लागे आई गेदा ते मिगी इदा जल्दी जल्दी कोई ना कोई सुझाव देओ जेह्दे कन्नै में नवें कपड़े खरीदी सक्कां जां फिर ओही कपड़े में खरीदी लें ते कोई ना कोई हल्ल करो मेरा पैसा जल्दी जल्दी मिगी बापस देओ